कोंकणी भास ही आमच्या गोंयची राजभास ह्या कोंकणी भासेचो उपयोग कोंकणी कवी कोंकणी लेखक किंवा कोंकणी इतर साहित्य बयणारे लेखक कवी आनी साहित्यीक आपल्या वेगवेगळ्या पद्धतीन कोंकणी साहित्याचो उपयोग करतात ह्या कोंकणी भाशेचो उपयोग आमच्या गोंयच्या साहित्यिकांक आनी लेखकांक कवींक करूंक मेळ्ळ्या कारणान ते गोंयची अस्मिताय जी आसा गोंयची कला आसा गोयंची लोककला आसा गोंयच्यो वेगवेगळ्यो पद्धती आसात गोंयच्यो वेगवेगळ्यो बाकीच्यो बारीक बारीक भाशा ज्यो आसात ह्यो सगल्यो ज्यो आपल्या साहित्यांतल्यान कवितेंतल्यान व्यक्त करतात कोंकणींतल्यान बरोवपाक तांकां संद मेळ्ळ्यान कोंकणी तांची मातृभाशा आशिल्ल्यान आपल्या मनान कोंकणी बद्दल जें कितें प्रेम आसा गोयंचें बद्दल जें किदें प्रेम आसा गोंयची अस्मिताय जी आसा निसर्ग जो आसा गोयंची कला जी आसा गोंयांत वेगवेगळे कलाकार जे आसा ते सगळ्या कलाकाराची मनांतलें ते कले बद्दलचे किंवा निसर्गा बद्दलचे किंवा गोंयाक जे समुद्र किनारे आसा त्या समुद्र किनाऱ्या बद्दलचें गोंया जी वेगळ्या प्रकारचे अभयारण्य आसा त्या अभयारण्या बद्दलचें सगलें उलोवप जें आसा आनी बरोवप जें आसा तें सगलें ते आपल्या कवितेंतल्यान आनी साहित्यांतल्यान ते प्रकट करतात गोंयच्यो ह्यो ज्यो कला जी आसात त्यो लोककला ज्यो आसा लोकगितां जीं आसा उदारणां गोंया वेगवेगळे धार्मीक उत्सव जातात ते धार्मीक उत्सवांतल्यान आमी लोकगितां म्हणटात ती लोकगितां ह्या कवी जे आसा कोंकणी कवी कोंकणी कविता बरयणारे ते आपल्या कवितेंतल्यान व्यक्त करता किंवा साहित्यीक जे आसा ते आपल्या साहित्यांतल्यान तें सगलें व्यक्त करतात जेचे कोन आमच्या गोंयची जी लोककला अस्मिताय निसर्ग समुद्र किनारे किंवा गोंयचीं जी धार्मीकताय जी आसा किंवा गोंयान जीं बरीं बरीं स्थळां जीं आसात किंवा बरीं बरीं देवळां आसात मोटी सुंदर ताजे कला पसून भरले कडेन आसा ताजेर कला जी आसा ते देवळांनी आमकां पळोवंक मेळटा तें सगलें ते आपल्या साहित्यांतल्यान व्यक्त करतात कवितेंतल्यान व्यक्त करतात आनीक जे गोंयचे कवी किंवा लेखक जे आसा साहित्यीक जे आसा तांकां दुसऱ्यो भाशा जेन्ना तितल्यो बऱ्यो येयनात तेन्ना ते आपल्या कविता मातृभाशेंतल्यान कोंकणींतल्यान हे ते प्रकट करता म्हणोन तांचे कोण तांकां एक प्रकारची संद मेळटा की आपली मनांतली भावना ह्या कवितेंतल्यान किंवा साहित्यांतल्यान व्यक्त करपाक तांकां संदी मेळटा आनी हे संदेचो पुरेपूर लाभ ते घेतात आनी एक बरे कोंकणी लेखक कोंकणी साहित्यीक हे आपल्या भाशेचो उपयोग कोन्न जाता म्हणोन कोंकणी भाशेक कोंकणीक कलाकारांनी कोंकणी कवींनी आनी कोंकणी साहित्यिकांनी बरी संद दिला आनी ते कोंकणी भाशेची उदरगत जी दिसान दीस जायत आसा